मुर्गी पालैत छियै तऽ देशी मुर्गीमे फर्मी मुर्गीमे फरक होइत छै बहुत फरक होइत छै हमरा आर कऽ घरके मुर्गी पालैत छियै ओकर घर बनबै छियै चाहे तऽ गरीब छियै तऽ केत्तेक मिट्टीके बनाइ लै छियै आ जे अमीर रहै छै पैसा बला रहै छै ओ लकड़ियोके बनाबैत छै आ जे फौर्मी रहै छै फौर्मी पालैत छै तऽ ओ घर बनबै छै अलगसँ ओकर चारा अलग आबैत छै आ हमरा आर कऽ देशी जे पारै छियै पालै छियै मुर्गा तऽ ओ मुर्गा कऽ मोर रहै छै ओ तीन बजै छै तऽ मुर्गा बाङ्ग दै छै देशी मुर्गा तऽ बाङ्ग देबे ने करतै आ फौर्मी रहै छै तऽ ओ बाङ्ग नहि दै छै आ देशी मुर्गा तऽ बाङ्ग देबे करै छै देशी मुर्गा बाङ्ग दै छै आओर देशी मुर्गा कऽ मोर रहै छै बरका मोर रहै छै मोर भी लाल रहै छै देशी मुर्गा कऽ आओर देशीमे आ ओ फौर्मी बलामे बहुत फरक रहै छै खाइयोमे सुआदोमे हर चीजोमे रहैयो सहएके जेना लेटरिंगे आर करैत छै तऽ आब देशी मुर्गा तऽ बारी मे चलि जाइत छै बाहर आर घुमि फिर कऽ हबा लगाइ कऽ अपन सांँझे कऽ दू टेम खाए लऽ दै छियै तऽ आबै छै सुबह उठै छियै ओकरा खाना दै दइ छियै फेन ओ घुमै फिरै लऽ चलि जाइ छै चरी बरी करि कऽ आबै छै फेन साम बोलै छै ओकरा ओकरे अबाजमे बोलाबै छियै ओ हमरा आर कऽ भाषा खूब अच्छासँ चीन्हैत छै आओर ओकरे भाषामे ती ती करि कऽ बोलाबै छियै मुर्गा कऽ ओ आबै छै मुर्गा फेन ओकरा सबटा कऽ ओकरा आरके घर बनेने रहै छियै मिट्टियोके घर बनबै छै लकड़ियोके घर बनबै छै जेकरा बेसी जगह छै तऽ ओ अलग से एगो घर बनाइ लै छै ओहिमे मुर्गा पालै छै आ हमरा आर कऽ तऽ अपने मिट्टिये कऽ बनाए लै छियै ओकरा बोलै छै मेठली भाषामे खोप बोलै छै हमरा आर कऽ खोप बोलै छियै मुर्गाके घर बनबै छियै तऽ ओहएमे पालै छियै हमरा आर कऽ मुर्गा कऽ मुर्गामे मुर्गीमे फरक हइ छै बहुत फरक हइ छै मुर्गा मुर्गीमे फरक हइ छै ओ मुर्गा देशी मुर्गामे मोर रहै छै आओर खाइयोमे सुआदोमे फरक रहै छै बहुत फरक रहै छै जेना कि ओ दू पीस खइतै तऽ ई चारि पीस खइतै देशी फौर्मी चारि पीस खइतै ई दुइये पीस खइतै खाइयोमे फरक छै तऽ हमरा कऽ पोसैत छियै तऽ पोसैयोमे फरक छै ई तऽ कही बुलि टहलि कऽ नहि बिज्जी नढ़ीआ नहि पकड़ि सकैत छै आ ओ पोसैत छियै तऽ ओकरा तऽ बिज्जी नढ़ीआ पकैरे लै छै खाइये जाए छै ओहिसँ की फैदा होइ छै एगो टापी बनबै छियै बांँसके जब बच्चा दइ छै तऽ ओहि टापीमे पानि दै दइ छियै खाना दै दइ छियै ओहिमे एक महिना धरि रखै छियै जब ओ जादा बुलै उलै लगै छै तब ओकरा ओकरा बाहर निकालै छियै मुर्गा कऽ बाहर निकालै छियै जादा जब बुलै उलै लगै छै फरबर भए जाइ छै तब ओकरा बाहर निकालै छियै तब ओकरा बढ़िआँसँ देखि रेख करै छियै जब ओ भए जाए छै तीन महिना कऽ भए जाए छै तब ओ मुर्गा अपने बाङ्ग दीअ लगै छै तीन बजै छै भोर तीन बजै छै तऽ मुर्गा बाङ्ग दै छै कुकरूकुं करै छै आ मुर्गी तऽ नहि बोलै छै मुर्गी तऽ अपने भाषामे रहै छै मुर्गी नहि बोलै छै मुर्गा अगर बोलै छै तऽ कए अङ्गनाके लोग सुनै छै फलना मुर्गा पाललकै ओकर मुर्गा बाङ्ग दै रहल छै समझि जाए छै ई मुर्गा बाङ्ग दै रहल छै ई मुर्गा छियै आओर मुर्गाके मोर रहै छै लाल मोर रहै छै तऽ बुझै छै मुर्गा छियै आ नहि रहै छै मोर तऽ बुझै छै